दक्षिण भारत आनी उत्तर भारत हातून भितर डिफरन्स म्हळ्यार तेंचे खाण डिफरंट आसता लायक जे लोक नॉर्थान रावतात ते चडशे वॅज प्रेफर करता लायक पनीर बट जर आमी सावथाक आयली तर चड ते कित्याक ते कोस्टल एरियानच रावतात सो फिश फीश बीन तांकां चड जाय आसता ऑर आनी दुसरे डिफरन्स म्हळ्यार तांचे भाशा लँग्वेज डिफरन्स येता लायक स्टेट आमी जशे जशे स्टेटान वता तशे तशी तेंची लॅंग्वेजी आमकां डिफरंट डिफरंट लँग्वेजीस पळोवपाक मेळटात लायक थोडी हिंदी उलयतात थोडी मराठी कोंकणी तामिल आनी अशे खूब उर्दू कन्नड खुबश्यो अश्यो लँग्वेजीस डिफरनसीस आसा मागीर